हँ हँ हँ हँ कहियौ कहियौ हँ हँ हँ हँ हँ ठीक छै ठीक छै की माछ ताछ चाही की हँ हँ हँ बजारेमे छियै आइ तऽ ततेक ठण्डा छै जे सबेरे सकाल बजार आबि गेलौं अइ दुआरे जे सबके नहि इच्छा हय छै माछ भात खायके हँ हँ हँ आओर हँ ठण्डामे माछे लोग बेसी खाय यऽ मौस तौस नहि किनै यऽ हँ माछ अहाँके रङ्ग बिरङ्ग के बजार बजारमे भेटै छै ने आओर ठण्डाके माछ अलग अलग छै जेना बुआरी गैञ्चाा सौराठी कबइ हँ बहुत तरह के माछ अहाँके जाड़मे बढिआँ खाइमे लगै छै बुआरी बड़का बुआरी लेबै तऽ तीन सए टके आ ओर कनिये ओइसँ छोट आधा किलोवला लेबै तऽ अढ़ाइये सए टके भेट जायत हँ रेहू रेहू देसी रेहू अहाँके हम देब अढ़ाइ सए टके किलो हँ हँ हँ हँ अढ़ाइ सए टके किलो भाकुरो सब वएह अढाइ सए टके किलो नैनी सब हँ नैनियो भऽ जायत भऽ जायत नैनी हमरा पड़ोसमे छथिन ने हुनकासँ दिया देब आओर रेटो उचिते लगेता दाम जे छै उचिते लगेता हँ आओर जे अहाँ इचना इचना मारा सेहो उपलब्ध अछि पोठी टेङ्गरा हँ सब माछ एखन बजारमे उपलब्ध अछि हँ हँ हँ हँ इचनो छै कनी बड़का साइजमे ओ ओ गिधनीवला इचना नहि अछि कनी बढिआँ फ्रेश अछि सबटा एगदम ताजा ताजा हँ आओर हमरा लग एकटा बात और छै जे बासी माछ हम नहि बेचब टटके बेचै छी जे अगर बचि गेल बजारमे से साँझ पड़ैत पड़ैत देखै छियै अबेर भऽ जेतै तऽ हम अपन सस्तो दाममे जे छै से बेच तेच कऽ खतम कऽ दै छी आओर भोरे भोर नबका माल अनै छी नै नै नै नै एगदम ताजा सबके खुयेबै ने तखने ने हमर नाम चलतै और सबके फायदो हेतैन हँ हँ हँ हँ हँ से बजारमे से बजारमे देखते छियै हमर हँ सब खुश रहैय हमरासँ जिनका लग पाइ कमो छै लऽ जाउ अहाँ बादमे दऽ देबै नहि देला तैयो कोनो बात नहि देला तैयो कोनो बात नहि तऽ हमर हमर व्यवहारे अहिये टाइपके अछि हँ हँ हँ हँ हँ बासी तासी माछ हम नहि रखै छी तऽ अहाँके जखन हँ हँ हँ हँ अच्छा जे अहाँके पसन्द हुअऽ सएह माछ अहाँ लेब आउ अहाँ अपना पसन्दसँ माछ लेब ओइमे जे इच्छा हुअ बुआरी मारा टेङ्गरा जे इच्छा हुअ ठीक छै फेर बात हेतै राखु